अ हेल्ल' अ माने बिबारफोर दंमोन नामा बिफां बिबार फुलिफोर आंनो बे गलाप तगर बेनिफ्राय मोजां मोजां बिबारफोर नांगौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेसे बेसे गोग्लैगोन दामफोरा फांसेयाव बेसेबां गोग्लैगोन तिनस' बेनिफ्राय दुइस' मोजां साइसनिखौनो लाबोगोन आरो मोजां साइसनिखौनो लाबोगोन दामिखौनो लाबोनाय जागोन

ओ लाबोगोन आरो मतामति बिसदाल त्रिसदालसो लाना फैनोसै नायनोसै बेसे मोजांखौ माने मोनबोयो आंनो माने गोबां माने बिबार नांगौ जादों आरो फुलि बिबार बारग्रा अ बागानआ दंखायो थेवबो माखासे एसे बिबार बारनायफोरा जोबलांबाय दायो माने गोदान गोदान बारनायफोरखौ नांगौ आरो

कालारा गुफुर बेनिफ्राय गोजा गोमो बेनिफ्राय निला गाबनि बारनायफोरखौ नांगोन आरो

दे बिदिब्ला थांना नायहैग्रोनोसै बिनि उनाव दाम दर खालामगोन ओरैनो कुवालिटिफोराथ' मोजाङानोसै

बिदिब्ला आङो बबे समाव थांनाय जागोन टाइमखौ मेकआप खालामग्रोनि र' बिनि उनाव आं थांगोन ओरैनोथ' माने गोबां नांगोन हयत' बाराबो जानो हागौ बाराबो लाबोनो हागौ आरो अ आं टाइमखौ मेकआप खालामग्रोनोसै बिनि उनावहाय नायनोसै नायनानै बेसेनफोरखौ जेनेबा मिलायलायना लाबोनोसै आरो नङा होम्बा ओं दे बिदिब्ला औ दे दे देह देह